जोंथ' बेराद गेलेनाय मोनबोदों आरोना उन्दैआव उन्दैयावथ' गुड गुड गेलेनाय खै गेलेनाय जोंनि गामिआव बिदि बाथा गावनाय बेफोरबायदि फुथुला खालामलायनानै गेलेनाय बेफोरबायदि गेलेयोमोन आरोना ओमफ्राय उनावहाय स्कुलाव हाबनाय जाबा बिदिनो काबाद्दि खेला खारनाय काबाद्दि खेला जेब्लिन थ्र' स'थ पुत बेफोरखौ गेलेदों आरोना ओमफ्राय जोंनि बै एसे जोंनि दिनावथ' माबा फुटब'लफोरखौ हिन्जावफ्रा गेलेआमोन खोमा जोंनि गामिनि गथ' नालाय बांद्राय मिन्थियामोन आरोना आमफ्रायो जोङो जेब्ला स्कुलावहाय स्कुलाव फरायबाय अब्लानिया जों खारनायाव बाहागो लादों आरो ओमफ्रायो बिदिनो स'त पुत जेब्लिन थ्र' बेफोराव बाहागो लादों आरोना ओमफ्रायो काबाद्दि गेलेनायाव बाहागो लादों ओमफ्राय काबाद्दि गेलेनायाव जोङो बिदिनो दुखुबो मोनलायनाय जायो आरोना काबाद्दि गेलेनायाव बिदिनो एसे गाबलायनाय जायो माब्लाबा बिदिनो दुखु मोननानै हायाव गोलैनानै बिदिनो हमख्रबलायनायाव माबालायो आरो एसे दुखु मोनो एखम्बा गन्थंजोंबो थै गलायलायनाय बेबायदि माबा मोखां दोला लायनाय आइथिं लोरि लायनाय बेफोरबायदि जायो आरो काबाद्दि गेलेनायाव ओमफ्राय बेवहायनो दुखु मोनो आरो बांसिन होनोबा आङो बे जोंनि हिन्जावफोरनि बेलायाव आरोना बे काबाद्दि गेलेनायावनो आं बांसिन दुखु मोननाय मोनदों आरो ना बिदि हमख्रब लायनायाव गन्थं निफ्राय थै ओंखारलायनाय ओमफ्राय आइथिंबो लोरिलायनाय बेबायदि जादों आरोना जोङो गेम गेलेनायाव ओमफ्रायो ओमफ्राय गेम बेबायदिनो जों गावखौनो गेमसो नालाय गावखौ माबाबाय आरो सामब्लायबाय बे बायदिनो है गेम जेबो नङा होननानै माबालायो आरो गावजों गाव हेफाजाब होलायो आरो बिदि रागा जोंलायनाय गैया जेनेबा उन्दै समावथ' रागा जोंलायो माब्लाबा गाबलायो बुलायलायोबोमोन उन्दै समाव ओमफ्राय देरनायनिआव बिदि बिदि जाथाया जायाखै आरोना देरनाय जेब्ला जों स्कुल कलेजाव हाबो अब्ला बेफोरबायदि जायाखै जों बुजिनो हानाय जाबाय नालाय ओमफ्राय सामब्लायबाय आरोना बिदिनो बांसिन आं कबाद्दि खेलाखौनो माबादों आरो गेलेदों दस्रा बे खारनायाव खारनायावबो गेलेदों खारनायावबो गेलेदों बाहागो लादों माब्लाबा माब्लाबा इसे इनटारेस्ट दं आरो आंहाबो गेलेनायाव ओमफ्राय बिदिनो दस्रा गेम फुटब'लफोरखौ जों गेलेफेरनाय जायाखै आरो आङो बेडमिनट'न बेडमिनट'नखौबो गेलेदों बेडमिनट'ना मोजां आरो मोजां मोनो बेडमिनट'नखौ गेलेनानै आं सानोदि जों दुखु मोननाय होनबा काबाद्दि खेला गेलेनायावनो बांसिन दुखु मोननाय होननानै आं सानो आरो ना